साधारणतया असां बगीचे में बाग में घुमणु वेंदा आहियूं सुबुह जो जेको सुबुह जो जेको पंध थिए थो उते बि कंदा आहियूं पर असां वटि उहो जेका आदिपुर स्टेशन आहे हुते शाम जे टाइम ते या केॾी महिल बि उते वधीक भीड़ भाड़ न हूंदी आहे त हिक दफ़ो जेको असांखे उते आज़मूदो थियो उहे यादि थो अचे त हू हींअर ई तव्हां खे त गाॾी अची करे बीठी आहे वञण लाइ उहे सीटियूं हणे पई त ओडी महिल क़ुदरती उते चार ॼणा आया उहे तकड़ि में मुंहिंजे हथ में पेती हुई ऐं ॿ पुठियां डोड़ंदा डोड़ंदा आया पिए त हुननि हिकदमि पेतियुनि वारा चढ़ी विया ऐं हू जेके पुठियां बिना पेतियुनि जे उहे न चढ़ी सघिया उन गाॾी में अंदरि गाॾी में जेके माण्हू बीठा हुआ हुननि हुननि बिनि पेतियुनि वारनि खे शाबासी ॾिनी ॾाढी भई तव्हां हेॾी छूट ट्रेन में चढ़ी करे विया तॾहिं उन चयो यार असां चढ़णु कान आयासीं असां हक़ीक़त में छॾणु आयासीं उन्हनि खे पर जिनखे वञिणो हो उहो उते पुठियां ई रहिजी विया आहिनि